एह् जेह्ड़ा मच्छर ऐ साढ़े इत्थै एह्दे कन्नै जेह्ड़ा स्हानू मलेरियां होंदा डेंगू होंदा ऐ इस्सी अस मच्छरै कोला बचने बास्तै अस गोह्टे धखाने धूनां लान्ने अपनै आलै दोआलै जां फिर कोई ओ जाली लाइयै सौन्ने आं एह् धूनी केईं बारी गोह्टें दा धूनां लाई लैन्ने केईं बारी ओह्दा धूनां लाई लैन्ने घाह् सुक्का कीता दा होंदा कट्ठा ओह्दा धूनां लाई लैन्ने ते बरसातीं अस जेह्ड़ा घाह् शाह् कट्ठा करी लैन्ने ओह्दा धूनां लाई लैन्ने ते बर्खा कनी पवा दी होऐ ते गोह्टे पत्थे दे होंदे ते ओह्दा गोह्टे दा धूनां लाइयै ते ओह् करने होन्ने अपना जेह्ड़ा मच्छरै कोला बचाऽ करी लैन्ने होन्ने इस इस कारन इस एह् जेह्ड़ा मच्छरै कन्नै बमारियां नै कुसै गी डेंगु होआ दा कुसै गी मलेरियां होआ दा बुरा हाल ऐ एह्दे कन्ने ते डेंगू अगर होई बी जा कुसे गी अस ओह्दा केह् करने कि बकरी दा दुध्द लैन्ने आं बकरी दा दुध्द जन्ने बजारा कोई दिक्खने जिन्न कुसा नै बकरी रक्खी दी होऐ ओह्दे घर जाना ओह्दा तरला शंद्दा करना भाई जरा स्हानू ओह् दे बकरी दा दुध्द दा ते फिर ओह् अपना रेट बनाई ओड़दा भाई पंज सौ दा किल्लो दुध्द देना ई ते तां जाइयै होना थ्होना ई मेरै कोला दुध्द फिर अस केह् करने कि अपनी सेह्दा बास्तै भाई ओह्दे कोला बकरी दा दुध्द पंज सौ रपेआ देइयै ते किल्लो दुध्द लैन्ने आं को डेंगू ओह्दा मच्छरा दा बचाऽ करनै बास्तै इस्सै बास्तै लोग कोई धूना लाई लैंदा कोई जाला लाइयै सौंदा कोई बचैरे पक्खे लाईयै कूलर लाइयै मच्छरै कोला जिन्ना बचाऽ बंदा कोशिश करै ते करी गै लैंदा भाई ते बाकी जेह्ड़ा एह् अज्ज मच्छर ऐ एह् जेह्ड़े घर घर गुसलखान्ने बनाई ओड़े नै सरकार नै ते एह्दी बजह कन्नै ते माराज स्याल बी नी जंदा मच्छर हां स्याल बी नी जंदा मच्छर गलियें बिच्चै जाओ ते डाह्डा मच्छर ऐ इञ इञ इञ कोई भौंरा दियां मक्खियां होंदियां न मुन मुन करा दियां ते बड़ा मुश्कल ऐ अज्ज दै जमाने च नेईं ते साढ़ै ग्रांएं दे बिच्च मच्छर जेह्ड़ा ऐ कुतै दऊं क महीनें होंदा हा ओह्बी बरसांती ब्हार बरसांती औनी सोहे दी धुप्पा कन्नै जेह्ड़ा स्याला दा मच्छर सोहे दी धुप्पा कन्नै खत्म होंई जंदा रेहा बड़ी भारी बरसांत पौनी ते फिर कुतै मच्छरा दा दाना होना साढ़ै इध्दर कंढी ल्हाकै ते अज्ज जेह्ड़ियां गौरमैंट नै स्कीमां लाई दियां भाईघर घर फलैशां बनाओ ते घर घर ओह् बनाए दे नै तो ओह्दी बजह कन्नै ते घरें अजकल मच्छरा दा जेह्ड़ा बड़ा गै मुश्कल ऐ साढ़ै निक्के निक्के ञ्याणेंई बचानै बास्तै पक्खी लेइयै झोल्लो केई बारी बत्ती बुत्ती चली जंदी ऐ ते उस्सी अस केह् करने कि बचैरे ञ्याणे गी गोद्दी च लेइयै ते पूरी पूरी रात पक्खी झोलदे रौह्न्ने भाई इसी मच्छर नी लड़ै मच्छरा कन्नै कुसा गी मलेरियां होइया डेंगू ते चलो बकरी दा दुध्द करी ओड़दा ठीक ते अस इयै बत्थेरा लोकें भाई अपनै आलै दौआलै जेह्ड़े घरैं दै बिच्च अपनी सफाई रक्खो सफाई दा ओ करो केह् नांऽ अपनै जिन्नी साफ सुथरा अपना घर बाह्र रेही सकै उन्ना क रक्खो बच्चेंई जिन्ना मच्छरै कोला बचाई सकदे ओ उन्ना बचाओ क्योंकि जेह्ड़ियां बमारियां न केंई बारी बंदे पर ऐसियां हैब्बियां होई जंदियां भाई बंदे दा लाज़ गै नी होने दा होंदा फ्ही ओह् मलेरिये कन्नै डेंगू कन्नै सैल्ल कटी जंदे फिर सैल्ल नी पूरे होंदे फिर खबरै म्हीना म्हीना स्हानू हस्पताल गै लग्गी जा इस कारन अस हर बंदे इयै गल्ल आखने आं भाई एह् जेह्ड़ी मच्छरा दा जिन्ना बचाऽ करी सकदे ओ उन्ना बचाऽ करै लैओ क्योंकि साढ़ै इत्थें खल्कै कंढी दै बिच्च बड़ा मुश्कल ऐ मच्छरै कोला बचना बी ते साढ़ै क्योंकि बत्ती नै ते इत्थें खड़ोना नी बत्ती जे दस मैन्ट आई ते त्रै घैंटे कट्ट होंदा साढ़ै इत्थें बत्ती दा ते इस बास्तै साढ़ै जेह्ड़े निक्के निक्के ञ्याणें नै इनेंई मच्छर खाई ओड़दा बड़े बड़े मुट्टे इन्दे मूहें पर दाने बनी जंदे त्र्हफ्फड़ होई जंदै न फिर साह्नू केह् करचै कि अस कोई इ'यां देस्सी गै लाज़ करने कुसा गी दुध्द मला ने कुसा गी किश करने इस बास्तै भाई साह्नू बड़ा मुश्कल ऐ इस मच्छरै कोला बचाना केंई आखदे भाई केह् करने कि कौड़ा तेल लाई लाई सौन्ने भाई रातीं साह्नू मच्छर नी लड़ै गर्मियैं बिच्च केईं बारी बिस्तरा नेंईं लैन होंदा उप्पर ते अस लत्तें बाह्में शैल कौड़ा तेल मलियै सौन्ने भाई जेह्ड़ा स्हानू मच्छर नेंईं लड़ै ते जां फिर भाई लैन बार खट्टां डाहियै ते इक इक बंदे दी डयूटी लाई ओड़ने भाई अपना अपना पक्खी झोल्लो मच्छरै कोला जिन्ना बची सकदे ओ उन्ना बचो अस लोक साह्नू मच्छरा दा इन्नी ओह् ऐ कि अस मच्छरा गी बड़ा ओह् जरूरी लैन्ने आं मच्छरै कोला बचने बास्तै अस धूने लाई लाई ते माराज पक्खियां झोल्ली झोल्ली फिर ओ्ह् जाली आंदी खट्टै दै दोआलै लाइयै जाली दै बिच्च बेही जन्ने भाई जेह्ड़ा मच्छर नेंई लड़ै अज्ज ते लोकेंई चलो कुसै गी कुसा नै कंढी बड़ा मुश्कल ऐ स्हानू पानिया दा पानियें दे कारन मच्छर जेह्ड़ा बड़ा होई गेदा ते मच्छरै कोला जिन्ना बचाऽ होई सकै उन्ना करी लैना क्योंकि मच्छर नी जेह्ड़ा एह् केंई बारी बंदे दी जिन्दगी दा इन्न हैब्बी होई जंदा कि बंदा हसपताल पुज्जी आ हस्पताल आह्ले आखदे दुध्द पलाओ बकरियें दा अज्ज कल लोकें बकरियां ना रक्खी दियां फिर स्हानू दुध्द नी थ्होंदा जे कुसै कोल कोई सौ चा इक बंदे नै रक्खी दी ऐ बकरी ओह् फिर थ्होंदा नी ओह्दे कोला बी ओह् आखदा मेरे शिल्लु पी ए जां में उस्सी देई उड़ेआ इस कारन साफ सफाई रक्खी लैओ ते सफाई जिन्नी होग उन्ना गै मच्छरै कोला बचाऽ रौह्ग अपनै आलै दोआलै शैल साफ सुथरा ओह् रक्खो जगह ते मच्छरै कोला बचाऽ करो धूना लाई लेआ जां फिर कुदै मच्छरा आह्ला तेल औंदा तियें दा थ्होंदा कुतै सुनेआ ए सुनने आं कुसै कोला आखदे मच्छरा आह्ला तेल बी थ्होंदा जां ते कोई ओह् होंदी ऐ अहें कायल जेही थ्होंदी ऐ हुन पता नी केह्ड़ी कायल होंदी ऐ ओह् ओह् धखाओ ते चलो जे कोई गौरमैंट ने चीजां कोई तेल बनाया जां केई कोआएल बनाई ऐ भाई धखाने धखूने बास्तै ते चंग्गी गल्ल ऐ लोक बचङन इस बमारी कोला डेंगू कोला बचङन मलेरिये कोला बचङन ते ओह् चीजां हट्टी दा लेइयै ते अपने कमरे बिच्च लाइयै ते चलो मच्छरै कोला जिन्ना बचाऽ होऐ उन्ना करी लैना चाहिदा हां ओह् लेइयै अज्ज कल सुने दा कोआएल कोआएल चली दी ऐ पता नी होंदी केह् ऐ भाई स्हानू ते ओह् कोआएल धखाई लेई ते जिन्ना बी होऐ टैम पास अपना जियां कियां होऐ करी लेआ पर अपने ञ्याणें ई स्यानें ई बजुर्गेंई जिन्ना मच्छरै कोला बचै उन्ना बचाओ क्योंकि एह् जेह्ड़ियां बमारियां नै केंई बारी बंदे दे सैल्ल जेल्लै घटदे ओह् पूरा होंने दा नांऽ नी लैंदे फिर केंई बार खून घटी जंदा खून चढ़ाओ एह् करो इन्नियां परेशानियां दिक्खने कोला बेहतर ऐ पैह्लें गै अपना करो लाज़ साफ सफाई रक्खी लैओ ते अपनै बिसतरै खट्टै दै दोआलै जाला लाई लेआ जां भाई अजकल मच्छर आह्ला कोई तेल चले दा तेल लाई लेआ मच्छर आह्ला ते ओह् करी लेआ अपना बचाऽ करने दी कोशिश करनी चाहिदी साढ़े निक्के निक्के ञ्याणे नै ते निक्के निक्के ञ्याणे बी अपने पक्खी झोलने न साढ़ै बत्ती ते खड़ोंदी नी पक्खी पुक्खी झोलियै ते इं'दा टैम पास कराई लैन्ने आं ते अस ओह् ऐ